भारतवर्षमे मुख्य रूपसँ जे पाबनि तिहार अछि ताहिमे महत्वपूर्ण अछि दुर्गापूजा रामनवमी कृष्णाष्टमी शिवरात्रि ओकर बाद सिक्ख लोकनिक जे अछि से गुरुनानक जयन्ती तकर बाद जे हमर मुसलमान भाइ लोकनि छथि तिनका सभक पाबनि छनि ईद बकरीद आओर जैन धर्मावलम्बी जे छथि सेसभ महावीर जयन्ती बहुत उत्साहसँ मनबैत छथि आओरो बहुत पाबनि तिहार मनाओल जाइत अछि क्षेत्रीय जेना पोङ्गल भेल जेना दीपावली भेल जेना छठि भेल जे बिहारक महत्वपूर्ण पाबनि तिहार अछि ओहिमे सँ एक अछि ओना दक्षिण भारतमे सेहो बहुत तरहक पर्व मनाओल जाइत अछि ओणम भेल हँ ईसभ मनायल जाइत अछि हमरासभक एहिठाम मिथिलाञ्चलमे सेहो किछु एहन पाबनि तिहार अछि जे आनठाम ओना नहि मनाओल जाइत अछि जेना जुड़शीतल भेल होली भेल होली सभठाम मनायल जाइए लेकिन अपनासभक एहिठाम जे छै से होली आ जुड़शीतल तकर बाद आओरो कएक टा एहन पाबनि छै जे मनायल जाइत अछि एकर बाद राष्ट्रीय पर्वमे गणतन्त्र दिवस स्वतन्त्रता दिवस ईसभ मुख्य रूपसँ मनायल जाइत अछि जयन्तीमे से हमर जे महापुरुष लोकनि छलाह जेना महावीर जयन्ती बुद्ध जयन्ती तकर बाद अहाँके महात्मा गाँधीक जयन्ती लाल बहादुर शास्त्री जयन्ती राजेन्द्र प्रसादके जयन्ती जवाहर लाल नेहरू जयन्ती सरदार भगत सिंहके जयन्ती नेताजी सुभाष चन्द्र बोसके जयन्ती आओर एहन कतेको महापुरुष छथि गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती ईसभ मनायल जाइत अछि